मेरे घर मेरे गाँव में बैंक तीन तीन बैंक है एक है ये एस बी आई और एक है बड़ोदा और एक है एक और है ये क्या कहते हैं इसको ये देखिए ना सर और एक है ये जो ये पासबुक उसबुक जो पहुँचाते हैं घर पे वहाँ है बैंक तो मेरे घर के मेरे गाँव में तीन तीन बैंक है और एजेंट भी बहुत है एजेंट लगभग चार पाँच है तो हमलोग को दिक्कत नहीं होता है बैंक जाने में क्योंकि मेरे गाँव में सी एस पी ही तीन तीन सी एस पी है और सबके लिए बहुत सुविधा होता है बहुत फायदा होता है हमलोग को कहीं कोई चीज़ के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है हम हमलोग को हर काम घर के पास ही हो जाता है क्योंकि तीनो बैंक की दूरी दूरी दूरी पर है तो टोला के लोग कोइ निकलते हैं तो कभी इस बैंक तो कभी उस बैंक कभी उस बैंक सबको कोई दिक्कत ही नहीं होता है सबको एकदम अच्छे से काम हो जाता हैं और एजेंट जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं कि कोई अगर एक बार बुलाए तो वो तुरंत आ जाते हैं और जो भी काम रहता है वो कर देते हैं तो हमलोग को बैंकिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कोई तरह की कठिनाई नहीं है हमलोग गाँव वाले तीनो बैंक के पास जाते आते रहते हैं और मेरा ये बैंक से संबंधित कोई तरह की शिकायत नहीं है हमलोग बैंक के साथ कभी मतलब अगर ज़्यादा पैसा निकालना होता है तो मेरे हम मेन ब्रांच है वो मेन ब्रांच रमदीरि में पड़ता है और मेरे घर से कुछ मेरे गाँव से कुछ हो दूरी में है तो जब ज़्यादा पैसा का जरूरी पड़ता है तो हमलोग मेन ब्रांच चले जाते हैं और मेन ब्रांच जाने के बाद मेरा काम तुरंत हो जाता है तो उसमें भी हमलोग को कोई कठिनाई नहीं होता है एक यूको बैंक है उसका भी मेन ब्रांच यहाँ बोलते हैं मटिहानी में है तो वहाँ से हमलोग भी निकाल लेते हैं तो हम लोग को कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं होता है बैंक के मैटर में क्योंकि मेरे गाँव में सी एस पी के द्वारा बहुत सुविधा पहुँचाया जाता है किसी को किसी तरह की कठिनाइयाँ नहीं होता है